मेरे कोल पेंटिंग दी इक बड़ी अच्छी मैमरी ही बड़ी मिगी अज्ज कल याद ऐ नेंई तां जिसलै में अठमी नौवीं दसमीं पढ़दी ही ते मिगी अदुआं दी कोई गल्ल याद नी ऐ कोई गल्ल नी चेत्ता मिगी पर मिगी ना एह्दी पेंटिंग आह्ली इक गल्ल मिगी बड़ी चेत्ता ऐ जेह्ड़ी गल्ल ऐ कि उस टैम साढ़ै उत्थैं स्कूल साढ़े स्कूल च ना इक पेंटिंग कंपिटिशन होआ हा मतलव स्कूल आह्लें नी कीता हा बाह्रा दा आए दे करान कंपिटिशन उस कंपिटिशन बिच्च उनैं बोल्ले दा हा कि क्लिनिंग नैस्स पर ओह् पेंटिंग बनानी ते में उस क्लिनिंग नैस्स पर पेंटिंग सोची ही इक पर उस टाईम में इक नार्मल पेंटिंग बनाई इयां साफ करा दे हे झाड़ू झूड़ू बनाया पर उ'नें बोल्लेआ कि कोई अच्छी जेही पेंटिंग बनानी शैल पेंटिंग बनानी फिर उ'नें बोल्लेआ हा कि असें सर्टिफिकेट देना कन्नै फर्स्ट सैकन थर्ड़ प्राईज़ देना पैह्ला दूआ त्रीआ प्राईंज़ देना पर में केह् कीता हा कि मेरा उसलै पेंटिंग च इन्नां ध्यान गै नेंई हां पर फिर बी में सोचेआ कि में पेंटिंग ते बड़ी शैल बनाई सकदी ही में ओह् पेंटिंग बनाना शुरु कीता इयां इयां उसलै नौमीं दसमीं आह्ले निक्के निक्के बच्चे होंदे हे अस ते चाऽ चढ़े दा उनैं केह् कीता तिन्न चार कल्लर गै दित्ते में उनैं तिन्न चार कल्लर गी लाईयै इक पेंटिंग बनाई ही ओह्दे बिच्च में इक डस्टबीन बनाए दा हा रस्ता बनाए दा हा सूरज बनाए दा हा घर बनाए दा हा कूड़ा उत्थें थल्लै पेदा हा फिर ओह् इक में उत्तें पर्सन आदमी बनाए दा हा जेह्ड़ा झाड़ू लेईयै ओह् साफ करा दा हा बिल्कुल शैल साफ करा दा हा कूड़े इक आदमी केह् करा दा हा चुक्कियै ओह्दे च पा दा हा इक इंसान जेह्ड़ा उस च पा दा हा डस्टबिन च पा दा हा ओह् पेंटिंग में बनाई ही उस पेंटिंग च मिगी मिगी तां चेत्तै ओह् तां कि पैह्ला पेंटिंग बनाई ही ओह् जेह्ड़ी कोई में इयां इनाम आस्तै बनाई ही पैह्ली पेंटिंग इयां घर ते बनांदे गै रौह्नें आं रंगोली रंगोली और इयां कदें पेंटिंग पैह्ली पेंटिंग बनाई ही उस पेंटिंग च मिगी लग्गेआ कि में सोचे दा गै नेंई हा में सोचेआ कि मेरे कोला दा शैल शैल पेंटर इत्थें ऐं में ते जेह्की बनानी ही मिगी है नेंईं ही उसलै केह् होआ कि सारें जो ओह् थ्होए दे हे जोड़ा जोड़ा थ्होए दा हा दो दो जनें बना गे हे में कल्ली बना दी ही में सोचेआ मिगी थ्होना नी ऐ पर फिर बी पर फिर बी मिगी ना उस पेंटिंग दे बिच्च फर्स्ट प्र्ईज़ थ्होया हा ते जिसलै फर्स्ट प्राईंज़ थ्होआ ते सारे ओह् होई गे मिगी ओह् प्राईंज़ दे बारे च बड़ा चेत्ता ऐ मिगी अज्ज बी चेत्ता ऐ कि मिगी उस पेंटिंग च फस्ट प्राईंज़ थ्होआ और उस पेंटिंग कंपिटिशन गी जिल्लै में जित्तेआ ते फस्ट टाईम में पेंटिंग बनाई ही मिगी इन्नी खुशी होई चाकलेट दित्ते हे उनैं उस टाईम फस्ट प्राईज़ आह्लें गी ते फोटो बगैरा दित्ता सर्टिफिकेट दित्ता उनैं फस्ट आह्ला मिगी ते उसलै मिगी सर्टिफिकेट थ्होया हा ते मिगी अज़ें तक्कर ओह् पेंटिंग दा चेत्ता ऐ कि ओह् पेंटिंग दा मिगी ओह् सर्टिफिकेट थ्होया हा ते ओह्दे बाद असैं पेंटिंग टैंथ टैंथ टवैल्थ फिर सारा बिज़ी होई गेआ कोई पेंटिंग पूंटिंग कक्ख नी होंदी ही कोई पेंटिंग पूंटिंग हैनी बनाई फिर ओह् पेंटिंग च गै लोग अज्ज कल किदै कुदै जा दे किशें गी अ'ऊं शिखा नाम दी इक आर्टिस्ट ऐ ओह् पेंटिंगा बनांदियां ओह् अज्ज कल नैशनल लैवल पर रिकार्ड बुक्क च आई दी ओह् शिखा शाह् ऐ ओह्दा नांऽ रिकार्ड़ बुक्क च आई दी फ्ही ओह् बल्ड लैवल पर नैशनल लैवल पर बनांदी ऐ साढ़ै इन्नी नी ऐ पर फिर बी मिगी पेंटिंग च इंट्रस्ट ऐहा हा ते उसलै में पेंटिंग बगैरा बनाइयां ते ग्यारमीं बाह्रमीं च असैं पेंटिंग छड्डी ओड़ी फ्ही अस पढ़नैं च बिज़ी होई गे फिर जिसलै में कालेज़ आई नी मिगी मेरे चाचू होरें बोल्लेआ हा ना तूं जह्गी कालेज़ तूं ऐन ऐस ऐस बगैरा करी लैयां जवाईन में आक्खेआ ठीक ऐ करी लैग्गी पता नेंई हा होंदा कि केह् ऐ पर मिगी पता हा कि ओह्दे च पेंटिंग कंपिटिशन बी होंदे हे नमें नमें पोस्टर बी बनानें पौंदे हे ते ओह्दे च ओह्दा च ऐन ऐस ऐस च ऐसी ऐक्टिविटियां आंदियां हां कि पेंटिंग बगैरा करो उत्थें में चार पंज ऐक्टिविटियां कीतियां हां पेंटिंग दियां जिसलै में चार पंज ऐक्टिविटियां करनां शुरु करन लगी तां ओह् बड़ा उसलै मिगी पेंटिंग दा मिगी चेत्ता भुल्ली गेदा हा पेंटिंग दा में ऐक्टिविटी बगैरा करन लगी ते मिगी पेंटिंग दी नॉलेज़ बगैरा होन लगी पेई ते मिगी जिसलै पोेंटिंग दी नॉलेज़ होई थोह्ड़ी बौह्त फिर मिगी पता लग्गी कि पेंटिंग जेह्ड़ी बड़ी जादा जरूरी ऐ ते फिर जिसलै में पेंटिंग पोस्टर बगैरा पर ओह्दै एह् ऐ कि मिगी ओह्दे च इन्नां चेत्त चूत्ता नी रेह् दा हा पेंटिंग बगैरा दा पर जेह्ड़ी में कालेज़ पेंटिंग कीती ही ओह्दे ते मिगी इन्नां चेत्ता नेंई पोस्टर सोस्टेर बनाए दे हे असैं साईन बगैरा कीते थल्लै ते सबमिट कराई ओड़ियां ते उनैं लाई ओड़ियां कंदैं पर जेह्ड़ी में इक जेह्की मिगी बड़ी जादा चेत्त जेह्की में हून बोली मिगी उस पेंटिंग दे बारे च बड़ा चेत्ता ऐ पेंटिंग च गै लोग कुदै कुदै पुज्जा दे में उस पेंटिंग गी इन्नां याद रक्केआ पर ओह् पेंटिंग लेई गे हे मिगी उनैं बापस नेंई दित्ती जे दित्ती दी होंदी ही ते में मटाई मटुइयै लैनी ही पर उनैं दित्ती नी मिगी बापस फिर में कालेज़ बगैरा दी पेंटिंग ही में लाई ओड़दे हे दवार पर जिंदे शैल होंदी ही उंदी उस्सै बेल्लै दवार पर लाई ओड़दे हे फिर असैं केह् करना हा पेंटिंग दा बी अज्ज कल बड़ा कंपिटिशन होंदा ओह् केह् करदे इन्नां केपिटिशन बगैरा करांदे कि इन्नें लोग पेंटिंग च जा दे ऐं अज्ज कल लोग ऐक्टिविटी च जा दे ऐक्टिविटी बी तां जे अस पढ़ाई बगैरा करगे छड़ी पेंटिंग करियै थोह्ड़े ना कुछ होई सकदा पढ़ाई बगैरा ते करनां गै पौनीं और अज्ज कल लोग पेंटिंग च रंगोली च पेंटिंग इन्नी नैशनल लैबल च जा दी लोग पेंटिंगां बनवांदे कुसै कोला दा पैंसिल कन्नैं बनवांदे फइर स्कैच्च बगैरा ओह् सारे में सोचा दी ही कि में स्कैच कुसै कोला दा बनवानें क्योंकि मिगी स्कैच बगैरा बनानें आंदे गैे नेंई हैन इयां नार्मल पेंटिंग बनाई लैंदी ही पर स्कैच मिगी बनाना नी आंदा में सोचा दी ही स्कैच बनानां मेरे भ्रा दा बनाना पर आंदा गै नेंई मेरे भ्रा दा हून जन्म दिन आया में इक कुड़ी गी पुच्छेआ जेह्ड़ी स्कैच बनांदी ही ते ऑन लाईन गै पुच्छेआ हा बाह्रै दी ही उसी पुच्चेआ महां स्कैच बनागी महां मेरा ते में उसी बर्थ डे पर गिफ्ट देनां हा में उसी पुच्छेआ हा आपको पेमैंट करनीं पढ़ेगी ते में आक्खेआ महां पेमाैंट किन्नी पेमैंट होग स्कैच दी में आक्खेआ हां में कर दूंगी ते जिसलै उन्न मिगी पेंमैंट दा सनाया नी उनैं आक्खेआ पंज़ाह् डाल्लर में सोचेआ पंज़ाह् डॉल्लर साढ़े इध्दर दे पंज ज्हार कोला दा बी उप्पर जंदा महां इन्नें पैसे इन्नें पैसे मेरे कोल आपैं नी हैन नार्मल जेही लग्गी दी ही ते मिगी कियां इन्नें पैसे कुत्थां दा आनें गहे मेरे कोल पर जिसलै मिगी पता लग्गा कि पेंटिंग दे इन्नें पैसे लैंदे न फिर में थोह्ड़े थोह्ड़े स्कैच करनां शुरु कीते पर मेरे कोला दा होई गै नी पेंटिंग उऐ जेह् स्कैच गै नीं पंज ज्हार जिसलै उनैं मंगेआ ते फिर में आक्खेआ रैह्न दे तूं इन्नें पैसे लोग स्कैच बनाई बनाई कुतै कुतै पुज्जे दे बड़े लोग ओह् करा दे फिर मिगी समझ आई कि पेंटिंग बी बड़ा जादा केह् होंदा जरूरी होंदी अगर पेंटिंग च बी अस बड़ा पैसा कमाई सकनें ते फिर में करी लेई महां पेंटिंग बगैरा हून अ'ऊं थोह्ड़ी थोह्ड़ी केह् करनी होंनीं कदैं रंगोली बना नी कदैं फुल्ल कदैं किसे दा स्कैच बना नी हून थोह्ड़े चिर पैह्लैं अस उत्थें युनिवर्सटी जंदे हे युनिवर्सटी असैं इक शिवजी बनाया स्कैच कन्नैं ओह् इन्नां शैल बनेआं इन्नां शैल बनेआं कि सारे टीचर दिक्खन आए कि स्कैच पर ओह् स्कैच जेह्ड़ा हा ओह् असें जेह्ड़ा ओह् स्कैच में कल्लिया नी बनाया हा ओह् असैं मिलियै जुलियै बनाया हा कुछ ऐसे बिच्च ओह् बी ऐहे हे मेरे दोस्त दूस्त जेह्ड़े बनांदे हे कल्ले अगर में बनांनां होंदे हा के में नेंई ही बनना मिगी आंदी गै नेंई इन्नी पेंटिंग अ'ऊं केह् करां हून अस पेंटिंग च इन्नां गै ऐ मिगी पता ते पेंटिंग पर जेह्ड़ी मेरे इक सबसे यादगार जेह्ड़ी चीज़ ही ओह् मेरी ही कि में उसलै टैंथ च पेंटिंग बनाई ही पैह्ली बारी और मिगी इनाम थ्होआ हा में सारे कोला दा यादगार चीज़ मेरी उ'ऐ ही पेंटिंग च उ'ऐ सारें कोला दा जादगार मेरा उ'ऐ मिगी अज्ज तक चेत्ता ऐ हून में युनिवर्सटी बी करी लेदी युनिवर्सटी कीते दे बी मेरे दो साल होई गे पर मिगी अज्ज तक्कर बी ओह् चेत्ता ऐ कि मेरी ओह् यादगाग सबसे जादतार चीज़ ही ओह् इ'यै ही कि में टैंथ दी मिगी होर कोई चीज़ां चेत्तै नी हैन